हाँ नमस्कार

अच्छा और मसाला डोसा इटली ये सब नहीं बनता है

अच्छा अच्छा आठ लोग हैं दो दो करके भिजवा दीजिए चावल चावल दाल चावल दाल चोखा और खीर ये सभी भिजवा दीजिए हाँ हाँ हाँ

ठीक है

अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है